भले ही सबसे ज़्यादा बारिश के लिए चेरापूंजी का नाम लिया जाता है लिया जाता हो हक़ीक़त में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह मेघालय का मौसिनराम यहाँ चेरापुंजी से भी दस मिलीमीटर ज़्यादा बारिश होती है इसी वजह से मौसिनराम का नाम गिनीज बुक बल्ड रिकोर्ड में दर्ज है और यहाँ पर जो राजस्थान हैं वहाँ पर भी जहाँ गर्म हवा चलती है हैं धूल की हवा चलती है और कश्मीर है जो वहाँ पर भी यानी कि गर्मी के मौसम में भी ठंडा वातावरण रहता है ठंडी हवा रहती है इधर चले जाओ भारत में हमाय तो यह लद्दाख़ के तरफ भावी बर्फबारी होती है वहाँ भी बर्फीली झीलें हैं और इधर चले जाओ आप यह पटना तरफ वो कहाँ यू पी में मध्य प्र है इंडिया में यू पी तरफ भारी बारिश की समय ख़ूब बाढ़ वग़ैरह रहती है ख़ूब पानी की कमी नहीं हैं पानी भी ख़ूब गिरता है चाहे जब बारिश रहती है नदिए भी वहाँ ख़ूब है यानी कि भारत में जो मौसम हैं सभी प्रकार के मौसम हैं कहीं पर गर्मी है जैसे महाराष्ट्र चले जाएं आप महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बारिश का ऐसा है महाराष्ट्र में कभी भी बारिश होने लगती है मानसून उसका रहता है बिल्कुल हल्का मानसून रहता है कभी भी पानी गिरता है कभी भी बंद हो जाता है है साहब भारत में जो मानसून है वह सभी जगह से अलग है ऐसा नहीं है हर देश की अपेक्षा सभी जगह से अलग है